بہت سارے موقعے ایسے آتے ہیں اور بہت سارے ہمارے یہاں تہوار ایسے ہیں جہاں ہماری کمیونٹی میں رقص ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جیسے جب ہمارے یہاں عید آتی ہے تو بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جس سے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹے ہیں وہ بہت خوشی کے مارے رقص کرتے ہیں اور بہت خوشیاں مناتے ہیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر میں کچھ فنکشن ہوتا ہے کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو بچے اس سے خوشی مناتے ہیں اور رقص کرتے ہیں کئی کئی جگہوں پر تو بڑے لوگ بھی بہت زیادہ خوشیوں کا احساس کرتے ہیں اور شادیوں میں شادیوں میں اور تہواروں پر تو گھر کے بڑے بھی رقص کرنے لگ جاتے ہیں